जय झूलेलाल मूंखे बीमारी थींदी आहे त मूंखे हॉस्पिटल वञणु न वणंदो आहे मां घर में ई इलाजु कंदो आहियां जेका मुंहिंजा माउ पीउ आहिनि उन्हनि खे वधीक न नॉलेज उह आहे घरेलु उपचार जी ऐं मां उनमें ई विश्वास रखंदो आहियां जीअं त अगरि मथे में सूरु आहे त बाम लॻाईंदो आहियां सर्दी हूंदी आहे त गरमु ॿाफ वठंदो आहियां अगरि अ अ पेट में गड़बड़ आहे त आयुर्वेदिक काढ़ा मुंहिंजा माउ पीउ ठाहे करे ॾींदा आहिनि त मां उहो पी करे जल्दी ठीकु थी वेंदो आहियां मूंखे दवा बिल्कुलु न वणंदी आहे ऐं सुयूं बि बिलकिल न बिल्कुलु न वणंदी आहे